रूपेश भाई असांखे जाम मदद कंदो आहे लाइटियुनि जी भई थम्बले में लाइटियूं कोन्हनि हुन में लाइटियूं करे ॾियाव रोड जी तकलीफ़ त रोड जी करे ॾियाव भई सुठो आहे भई माना सुठी सलाह ॾींदो आहे सुठो कमु कंदो आहे भई भई जेको बि चईंदो आहे तकलीफ़ अथव उहो मां तव्हांखे कया सोल्व करण लाइ तयार आहियां रूपेश भाई असांखे जाम सुठो तरह सां सुठी तरह सां कंदो आहे भाई चउसि न असांखे लाइट थम्बले में काने रोड जो ठिकाणो कोने भई असांखे हिन गलीअ में भई कचिरो आहे गंदगी आहे सभु जेको बि आहे उहो करे ॾींदो आहे